हमरा अरके मनोरञ्जनके सामानसभ नीक लगैए भारतमे आ बहुत नीक लगैए मिथिला हाट भए गेलै जेना श्यामा माइ मन्दिर भए गेलै दरभंगामे मेलासभ लगै छै तऽ हमरा अरके बहुत नीक लगैए घूमै फिरैमे दोस्त महीमसभ गेलहुँ मोटरसाइकिलसँ हमसभ घुमलहुँ फिरलहुँ आ बहुत इन्जॉय कयलहुँ ताहिमे हमसभ गेलहुँ मिथिला हाट बाइकपर तीन दू गो लड़का दू गो लड़का दू गो लड़का या तीन गो लड़का गेलहुँ घुमलहुँ फिरलहुँ जे भी चाऊमीन चाट जे भी खेलहुँ पीलहुँ देखलहुँ आ तकर बाद खूब मेला तेला जे देखै छी केना की कहाँ कतय झूलासभ लागल छै कतय कीसभ होइ छै दिस दैट सभ सभ देखि सुनि कऽ आरामसँ जे खाना पीना अपन नहि भेल तऽ आओर कतहु घूमय लेल चलि गेलहुँ श्यामा माइ मन्दिर ओतय गेलहुँ तऽ मन्दिरमे गार्डन रहै छै गार्डनमे हमसभ घुमलहुँ फिरलहुँ गार्डनमे झूलासभ रहल ओहोपर झुलि लेलहुँ नीक लागल झूलैमे आ बहुत टा भीड़ रहल तऽ बहुत आओर नीको लगै छै बहुते लेडीज आओर जेन्ट्सोसभ बहुत रहै छै ओतय मन्दिर रहल बैठयवला दुबिया रहल ओहोपर बैठयमे नीक लागैत रहै छै होटलोसभ रहै छै आ बहुत सामानसभ मिलै छै खाइओ पियैवला तऽ नीक लागै छै हमरा अरके घूमै फिरैमे बहुत एहन जगह छै कि घूमै फिरैवलामे छै ने बहुत नीक लगै छै जेना मन्दिरसभ भए गेलै मेला लगै छै आओर बहुत तरहके एहन एतेक रास चीज छै नीक लागै छै तऽ हमसभ बहुत इन्जॉय करै छियै घुमि फिरि कऽ जे चीज होइ छै अपन खाइ छियै पियै छियै कोइ दिक्कत नहि करै छै मम्मी पपासभ मना नहि कयलक अपना कमाइ छियै अपना खाइ छियै अपना घूमै छियै तऽ ऐश मौजसँ खूब रहै छियै अपना मेला सभमे तऽ बुझिते छियै केना कि होइ छै से सभटा आदमी जनिते छियै खाइ पियैवला सामान जेभी मेला सभमे प्रोग्रामोसभ होइ छै आ बहुत नीकसँ पण्डाल उण्डाल लागल मूर्ति ऊर्ति रहै छै ओसभ देखैमे नीक लागै छै हमसभ गेलहुँ भगवतीकेँ पहले प्रणाम कयलहुँ गेलाके बाद प्रणाम कयलाके बाद जे होइ छै दक्षिणा अपन दए देलहुँ मिठाइ दए कऽ चढ़ाए देलहुँ आ तकर बाद जे अपन मनमे जे कामना होइ छै से पूजा मनमे अपन कबूलके चलि अयलहुँ आ तकर बाद जे अपन खाए पियैके भेल से भऽ गेल घूमयके भेल तऽ नेपालो चलि जाइ छलहुँ घूमय लेल दारू तारू पियैके मन भएल तऽ बहुत एहन जगह छै घूमै फिरैवला गार्डन गुर्डन सभ गार्डनसभ छै मेलासभ मन्दिरसभ बहुत एहन जगह छै कि घूमय फिरय लेल हमसभ चलि गेलहुँ हमरा आरकेँ कोइ नहि रोकै छै तऽ हमसभ तऽ ओ नहि मानल किएकि घूमै फिरैवला चीज तऽ बहुत आदमी लालचसँ चलि जाइ छै घूमै फिरय लल नहि नीको लागै छै घूमै फिरयमे कनि बेसी घरपर बैठल बैठल कोनो कामे करैत करैत बोर भए जाइ छै काम करैत करैत तऽ बैसले बैसले बोर भए जाइ छै तखन हमसभ घूमि फिरि लेलहुँ मेला तेला सभदिन तऽ नहि ने होइ छै तैँ दुआरे सालमे दू सालमे छओ महीनामे होइ छै तऽ हमसभ तऽ नीक लागै छै दोस्त महीम दू गो चारि गो मिल गेलै तऽ आओर नीक लागै छै पैसा नहि रहल तऽ मम्मीसँ माङ्गलहुँ तऽ नहि देलक तबो जबरदस्ती माङ्गि लेलहुँ पैसा कहलियै मम्मी दे मेला देखय लेल जाइ छियै तऽ दए देलक मम्मी आर तऽ गेलहुँ घूमै फिरय लेल गाड़ीमे तेल नहि रहल तऽ तेलो भरा देलहुँ सए पचास रुपैआके जे भी लागल तकर बाद आओर इन्जॉय कए कऽ हमसभ घूमि फिरि कऽ बहुत मजा अबै छै हमसभ आ हमसभ बेसी छै ने बेसी पढ़लहुँ पढ़यपर ज्यादा ध्यान देलहुँ घूमै फिरयपर कम लेकिन जाइ मेलासभ शादीसभ